مولانا ابو الحسن علی ندوی وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعلیٰ نتیش کمار ایم پی ڈاکٹر جاوید صاحب بیرسٹر اسد الدین اویسی